जों जेब्ला दहलायाव एबा फुख्रियाव बा अबेबा मोनसे बिलोफ्राव ना हमनो थांनायनि थाखाय जोङो आखायाव थोरसिफोर एबा जेखाइ खबाय बिबायदि ना हमग्राखौ जोङो थाख थियारि खालामो मानो होनोबा नों जेबो थाख थियारि जेन'बा जेखाइ खबाय बेफोरो जुदि खदाल बेफोरो जुदि गैयाबा जों नायाखौ माबोरै हमनो बेखायनो जोङो जेखाइ खबाय खदाल गामला नै बेफोर खौहाय मानि थाख थियारि खालामनानैसो थाङो जोङो ना हमनो जुदि बेफोरबायदि गैयाबा जों नाफोरखौ हमहैनो हाया बेफोरो जेखाइ खबाय थोरसि बा खदाल बा गुरुं बेफोरजोंसो जोङो थाख थियारि खालामनासो जोङो नाखौ हमो एबा बेफोर जेब्ला जों ना हमो अब्ला

गोजोन्नायबो मोनो जुदि नाखौ हमनानै लाबोनानै जोङो बाजारफ्रावबो जोङो गोबांफोर मोनबोयोबा ना हमनानै बेफोरखौ जोङो फान्नानै जेन'बा माबा मोनसे नानि सोलायैबो जोङो जेन'बा माइरंफोर जानो गैयाबा बेफोरखौबो जोङो लाबोनो हायो बेफोरजों जोङो जेन'बा ना गोरानफोरखौ फोरान्नानैबो जोङो जानोबो हायो

ना फान्नानैबो जोंनि माखासे सुबुंफोरा जेन'बा गैजायै सुबुंफोरा ना हमनानैबो जागासिनो दङ आर अनेक दा गुबुन हादरफ्राव नानिबो सेल खालामगासिनो दङ नायाबो मोनसे मानसिखौ फोथांनानै लाखिहोनायनि गुन दङ बेखौ जोङो मोनथिगौ